हॅलो आसा रे बरो खूब तेपान फोन केलो तुवें हय तूं बरो आसा मरे आं हय हय हय वर्क हय हय हय हय आतां सपोर्ट हय आमचो सपोर्ट बारीक सारीक आसात रे आमी कितें ना म्हणीना हय वर्गणी आतां शिगमो म्हणजे कितें आमचो पयलीं पासून हाचो फेस्टिवल तो हय हय आनी आमच्या बार्देश तालुक्यान बरो सामको बरो मनयतात अशें हय म्हणटकूच आतां आमकां ते वर्गणिक आमी आसा ते तुमी आयले की आमी आसात न्हय कितें तरू आमचे थोडे फार कनट्रब्यूशन आसा हय हय हय हय हय हय हय बरोबर हय

हय हय

हय हय

हय हय ना आनी ती कितें परंपरां आमची आतां कितें आशिल्ले पयलीं मातशें आमचे दुसरे भाशेन आशिल्ले आतां मातशे कितें तातूंत मातशें मॉडनर्न अशें जायत गेलां पयलीं पयलीं कशें आसलें एकमेकांचो लोकांचो जुगाडो ये बी मातशें बरें आशिल्ले आतां हळूहळू मातशें थोडेशे आर्टीफिशल जावंक लागलां पूण तरी पूण बरें आसा उमेद आसा

बरोबर

हो तुजो पॉयंट म्हाका खूब बरो दिसलो आं ओ तूं हें तूं सांगले न्हय म्हाका बरे दिसलें कारम ती आमची पयलींची परंपरा चालु उरूंकूच जाय हय हय हय हय हय हय यो तूं केन्नाय आं हय हय